बाइकिङ्ग सबसँ यादगार अनुभव ई अछि जे हमरा अहाँके यादगार करबाके लेल हम अहाँ जब तक एकाग्रचित्त भऽ कऽ कोनो भी काज जब तक नहि करै छी तब तक हम अहाँ आगाँ नहि बढ़ै छी ताहि दुआरे हम अहाँ बाइकिङ्ग करैके समयमे अनुभव अथी हमरा अहाँसँ आगाँसँ जब तक कोइ भी आदमी आबै छै हम अहाँ साइड नहि करै छिए तऽ ओ आदमी हमरा अहाँके ठोकिकऽ चलि जाइ छै एहि दुआरे हमहूँ एक समयमे अहाँके बाइकिङ्ग करैत छलहुँ ताहि समयमे कहै छै अहाँके एगो आदमी हमरासँ हल्का एक्सीडेन्ट भऽ गेलै एकदम चोट लागि गेल एहि दुआरे हम हेलमेट ओहि समयमे यूज नहि कएने छलहुँ आओर ई हेलमेटके प्रयोग एहि दुआरे करबाके चाही फेन तकर बाद दोसर बेर जबतक हम फेन ट्रीटमेन्ट करबेलहुँ ट्रीटमेन्ट करेलाके बाद जब हमरा फेनो याददाश्त आएल जे आदमीके अनुभवमे किछु मने जब तक हम अहाँके अनुभव नहि करै छी तब तक आदमी कोनो भी चोट नहि लगै छै तब तक आगाँ आदमी नहि बढ़ैए ताहि दुआरे जब तक अहाँके आदमी मने फेनो दोसर बेर जब तक हम बाइकमे आब चलै छी हेलमेटके हमेशा आवश्यक आवश्यक रूपसँ मने प्रयोग करै छी आओर जूता मौजा जे भी छै से आदमी से एकाग्रचित्त भऽ कऽ पहिरै छी आओर जब तक सवार करै छी तब तक ई यूज करिते रहै छी एहिसँ सरकारो अपन अहाँके कदम उठेने छथिन जे बाइकिङ्ग करैके समयमे जे कहै छै जुत्ता मौजा आओर हेलमेटके आवश्यकता रूपसँ पूर्णतः अहाँके बाइकिङ्ग करैत काल करैत काल समयमे अहाँ यूज करबाके चाही ताहि दुआरे ईसबसँ लोक दुर्घटनासँ लोक बचैए आओर अपन अहाँके आदमी छै कि स्वस्थ रहैए किछु नहि हुनका अपन आगाँ पिछाँ देखैत सबकिछु अपन समयपर अपन आदमी पहुँचि जाइ छथि आओर सबकिछु मने ओ स्वस्थ रहै छथि ठीक छै